पहले ज़माना बढ़िया रहय मम्मी पापा सब मट्टी का बनाते रहे घर घर बनाए के तब उसकी पुताई लिसायी करते थे करके तब उस पर पेंटिंग वेंटिंग करते थे पेंटिंग करके तो उसको जानवर लेस पोतकर तैयार करते थे तैयार करके फिर अब वह कच्चे घर से मिट्टी ला लाकर माटी बनाते थे घर बना के तैयार करते थे और मम्मी पापा सब लोग हम लोग हैं माँ रंगोली उन्गोली सब बनाते हैं औ मिट्टी के रंगोली बनाते हैं पेंटिंग करते हैं सब करते हैं हम पुराने जबानेम दादी बाबा पापा मम्मी सब लोग पुराने कच्चे घर थे हमारे लोगन के घर में मिट्टी के सब लाकर बनाते थे बना कर तैयार करते थे तैयार करके तब वह जानवर लिसाई पुताई करके तैयार करके तब वह रहते थे अब के ज़माने में यह तो अब हम लोग मिट्टी के घर बनाते हैं मिट्टी के घर बेचते हैं कूदते हैं सब करते हैं तब हम पहले थी पिंसल सेंथा की इस कलम बनती थी उससे पहले लिखते थे और लिखकर तब पढ़ाई करते थे अब उस उसमें है तो हम पेन्सिल है पेन्सिल लाते हैं और पेन आते हैं बच्चों के लिए आईलाइन पढ़ाई भी होती है बच्चे पढ़ते हैं और हम हम हम हम लोग हम गए गरीबी मा गरीब में मज़दूरी करके तो सब घर का खर्चा चलाते हैं और हमारे लिसाई पोताई सब करते हैं मिट्टी के सब मिट्टी के लिसाई पोताई सब करते हैं हम और यही सब कुछ करते हैं और पढ़ना लिखना है बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है गरीब अब भी पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं उसको पढ़ाने लिखाने में सभी बड़ी बड़ी मुश्किल होती है वह पढ़ा लिखाकर बच्चों को गरीबी में कैसे पढ़ाते लिखाते हैं पढ़ाने लिखाने में तब भी मुश्किल होता है और जिस महँगाई बढ़ रही है महँगाई बढ़ रही है तो हम हैं तो अब हम कच्चे मिट्टी के घर है कार है मिट्टी से काम होता है मिट्टी लाई जाती है उसकी दीवाल भी उठाई जाती है उसको लेसना पड़ता है पोतना पड़ता है उसको कुने भी लगाना पड़ता है उसको लगाकर तब घर लेस पोत कर तैयार करते हैं और हम हम लोग हर चीज़ की तकलीफ तंगी उठाते हैं महँगाई में और हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं हैं ना पढ़ाई भी होती है पढ़ाई भी होती है ऊँचे मकान भी देखते हैं और सब हाँ सब सब करना ना पड़ता है और हम सब लोग लेस पोत कर लेस कर पोत कर माटी मिट्टी के रंगोली भी बनाते हैं रंगोली बना कर दि दिवार में रंगोली भी बनाते हैं बना करके तैयार भी करते हैं यह भी देखते हैं और यह बच्चों की पढाई लिखाई सब परेशानी होती हैं पढ़ाना लिखाना बहुत गरीब अमीर कैसे पढ़ाते हैं कैसे लिखाते हैं वह तो हम भी जानते हैं और कोई नहीं जानता है फीस भी है उसका उसका भरना फिर भरना बच्चों की कॉपी किताब और सब कही लाना पड़ता है लेकर तब बच्चों को इस्कूल भेजते हैं इस्कूल भेजकर तब बच्चों इस्कूल जाते हैं इस्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई करते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं